म्हज्या फुडारांतल्यान तुका आयक डेस्कार पसून स्क्रिना कडेन पळोवन सगळ्या डिजिटल गजाली विशीं विचार करतना एक स्पश्टपणां जाणवलें क्षण आयलो तोच डिजिलॉकर पासवर्ड वर्सान वर्सा वापरला आनी खरें म्हणल्यार ती एक सायबर सुरक्षतायेची बॉम्ब ह्या डिजीटल युगांत गजाली सुरक्षीत दवरप म्हत्वाचें तेन्ना आळस करप सोडून दिवचें तो डिजीलॉकर पासवर्ड एकदम बदलचो तो गट वेगळो आनी सोंपेपणी अनुमान करपाक येवचो न्हय असो तयार कर ही फक्त सुचोवणी न्हय ही एक प्रधानताय ह्या मेसेजा उपरांत तें कर फुडारांतलो तूं तुका उपकार मानतलो